हेलो हैलो हाँ जी जी हम पेंटर बाले बोल रहे हैं हाँ हाँ जी कर देंगे दो हज़ार रूपये हाँ हाँ दो हज़ार रुपये लेंगे तो और थोड़ी ज़्यादा का था पर लेकिन हम थोड़ा कम कर दिया है दो हज़ार लेंगे नहीं नहीं नहीं अच्छा ठीक है तो पंद्रह सौ रुपये दे देंगे हाँ ठीक है ठीक है अभी आ जाएँ ठीक है ठीक है आ जाएँगे